हां जी मां एक्चुअली हिकिड़ो कपिड़े जी होल सेलर पई ॻाल्हायां ऐं हाणे मूंखे हा न रेडीमेड कपिड़नि जी रिक्वायरमेंट आहे त तव्हां मूंखे थोरो मदद करे सघंदा की किथे मिलंदा अछा अछा अछा त ही त तमामु सुठो थियो की तव्हांजी पंहिंजी शॉप आहे त मूंखे अछा त तव्हां वटि चिकिन जा कपिड़ा मिली वेंदा ऐं मूंखे हेन शादी जे हिसाब सां खपनि थोरो भर्थ सुठो थियलु खपे सन्हो कपिड़ो ऐं उन में थोरी चिमक बि हुजे हो कट दाना सीक्वेंस जो वर्क हुजे त इहे सभु मिली वेंदा तव्हां वटि अछा अछा त इहो त तमामु सुठो थियो ठीकु आहे ऐं त कमु सन्हो हूंदो न छो छो की मूंखे पंहिंजी धीअ जे ॾाजे में विझिणो आहे त मूंखे कमु सन्हो कपिड़ो सुठो को शिकायत न अचे हुतां

हा त पोइ कॾहिं त मां अची सघां हा त सुभाणे अचां भले अछा ऐं सूमरु ॾींहुं ईद ईंदी त ईद में खुलियलु हूंदो अछा ठीकु आहे त पोइ मां पणीअं ई अचां थी ऐं पोइ ॾींहं जे टाइम अची वेंदसि त सुठी तरह ॾिसी वठंदसि हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा थैंक यू थैंक यू हा